ते मिगी एह्दे बारे च कोई जैदा नॉलेज़ होगी निं ते निं तें दस्सी ओड़दा कि केह्ड़े केह्ड़े आईटम च फेस यूज़ होंदे न